جی السلام علیکم جی کون جی جی میں ہوٹل اسٹاف بول رہا ہوں کیا کہاں آپ ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں ہوٹل میں رکے ہوئے تھے کیا اچھا اچھا روم نمبر بتا دیجیے کس روم میں ہیں اچھا روم نمبر بیس میں ہیں ٹھیک ہے کیا چاہیے کیا کھانا بک کرانا تھا آپ کو جی ہمارے یہاں کھانا چکن ہے چکن فرائی ہے اور یہ سب کچھ ملتا ہے بڑے کا چاہیے تو بڑے کا بھی ہے اور بکرے کا بھی ہے ہر طرح کا ہمارے یہاں جو آپ چاہیں گے سر ہم کر دیں گے بتا دیجیے آپ کو کیا چاہیے ریٹ تو وہ تو جیسے آپ جو لینا چاہیں گے اسی اعتبار سے فرائی لو گے تو پھر ایک پلیٹ ہوگی ایک سو بیس کی اور اگر بڑے کا لو گے تو سو کا ہوگا اور اسی طرح جو آپ کھائیں جیسا چاہیں کریں گے اسی اعتبار سے آپ کی ریٹ ملے گی زیادہ سے زیادہ آپ کو ایک فل پچاس کا بھی ایک پلیٹ مل جائے گی جی نہیں نہیں نہیں ابھی میں لے آؤنگا آپ بتائیے بس کتنی پلیٹ چاہیے بول دیجیے گا کتنی پلیٹ چاہیے آپ کو ایک پلیٹ چاہیے اچھا صرف ایک قورمہ ہی چاہیے یا پھر ہر طرح کے چاہیے الگ الگ دو طرح کی چاہیے ٹھیک ہے تو میں ابھی بھیجتا ہوں آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں میں ان شاء اللہ جلد ہی آپ تک پہنچا دیں گے میں لے کر آ رہا ہوں ابھی آپ کے لیے تھوڑی دیر آپ ویٹ کریں صرف دس منٹ کے لیے ٹھیک ہے جی شکریہ جناب السلام علیکم